हैल्लो जी सर हां हां अब आरी ऐ हां बिलकुल आ दी सर जी ऐक्चुअली सर में चांह्दा हां कि में इक स्क्रिप्ट लिखा'रना इक फिल्म उप्पर ते ओह्दे बारे में तुं'दे कोलों थोह्ड़ी गाइडैन्स चांह्दा हा एह् म्यूजिक दे बारे च ऐ सर इक पूरी इक जेह्ड़ा इक एह् स्क्रिप्ट ऐ मेरा ओह् थोह्ड़ा जि'यां इक पिक्चर होंदी ऐ ना ओह्दे स्टाइल च लेकिन ओह् जेह्ड़ी पिक्चर ऐ ओह् पूरी पिक्चर म्यूजिक दे उप्पर ऐ म्यूजिक दे उप्पर बेस्ड ऐ हां ते ओह्दे बारे में तुं'दे कोला पुच्छना चांह्दा हा जी सर एह्दी स्टोरी इ'यां है कि इक ग्रां दा मुड़ा ऐ जेहड़ा इक म्यूजिशयन बनना चांह्दा ऐ ते फिल्म च पूरी में स्टोरी दस्सनी ऐ कि'यां ओह् ग्रां कोलोआं उट्ठियै इक बड़ा सुपरस्टार बनेआ म्यूयिक च उ'न्नै अपना नांऽ कीता हां ते में सोचा दा हा कि केह्ड़ी पर्टिकुलर ज'गा मी ऐक्चुअली म्यूजिक दा ते पता ऐ लेकिन केह्ड़ी केह्ड़ी ज'गा चूज करनियां न म्यूजिक दे रलेटिड हां हां

जी जी

ठीक ऐ

ठीक सर अपनी स्क्रिप्ट च में इक चीज होर सोचा दा हा जि'यां अस दिक्खने आं कि लौह्की उमर दे जि'यां मुड़े होंदे न कुड़ियां होंदियां न गाने आह्ले जिन्ने बी उं'दे आस्तौ फैसिलिटियां ते होंदियां न लेकिन जेह्ड़े में सोचा दा हा कि एह्दे च पार्टीकिल्रली सताई ठाई इन्नी एज दा में कोई मैनशन करां म्यूजिशयन नेईं ते जेह्ड़े सताई ठाई साल दे म्यूजिशयन होंदे न उं'दे आस्तै फैसीलिटियां बड़ी घट्ट होंदियां न जी तो ओह्दे बास्तै ओह्दे आस्तै में चांह्दा हा कि तुस मी थोह्ड़ा जेहा गाइड करो ठीक ऐ

हां ठीक ऐ ठीक ऐ सर तुं'दा धन्नबाद धन्नबाद तुं'दा